सोनभद्र ज़िले में लोकप्रिय कुछ सामान्य पारंपरिक व्यंजन या खाद्य पदार्थ कोयला है उन्हें तैयार करने के लिए पहाड़ों पर ब्लास्टिंग किया जाता है और खाने पकाने में भी काफ़ी उसे उपयोग किया जाता है और वह ज़िले के सांस्कृतिक और इतिहास को भी काफ़ी अच्छे तरीक़े से दर्शाती है कोयले से तो वैसे भी हीरा बनता है जैसा कि हम लोग हम सब जानते हैं तो इन्हे खाने के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है पारंपरिक व्यंजन सामग्री खाना पकाने की तकनीक सांस्कृतिक महत्त्व कोयले और लकड़ी को ही दिया गया है